हेलो जी हाँ जी जी हमारे रेस्टोरेंट में आपको पालक पुरी भोपाली गोस्ट कोरमा इन फ्लोरल रेस्ट्रो और फिश टिक्का मलाई चिकन टिक्का एंड मिक्स बी पी की प्लेट विथ अ ग्रेट आपको ये सब हमारे यहां मिल जाएगा और आप बिल्कुल आइए ट्राई करिए मस्ट ट्राई हियर क्योंकि यहाँ का क्या है फेमस है और सब हमारे इधर के एरिये के सब यहीं आते हैं तो आपको हाइजीन भी स्वच्छता भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी आप यहाँ आकर जरूर ट्राई करें क्योंकि यहाँ का खाना फेमस है आप एक बार आएँगे तो फिर आप नेक्स्ट टाइम भी यहीं पार्टी करने की बोलेंगे और आप मुझे बता दीजिए आपके कितने मेम्बर हैं तो मैं उस हिसाब से आपका मैन्यू अरेंज करवाऊँ और आपकी डिशेज लगवाऊँ हाँ तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप एक बार आएं ट्राई भी करें और हमारे इधर पर प्लेट टू फिफ्टी है तो आप आ कर बिल्कुल ट्राई करें हाँ जी बताइए हाँ हमारे स्वच्छता की कोई दिक्कत नहीं हमारा स्वच्छता है हमारा वेटर भी है और अच्छा स्वच्छ हमारे यहाँ बाथरूम है तो आप आएं बिल्कुल मस्ट ट्राई करें हाँ तो आप कल एक काम करिए छ बजे आप आ जाइए आप आ के यहाँ का सारी फेसिलिटीज़ और मैन्यू वगैरह देख लीजिए ठीक है मैम